میرے خیال میں بھارتیہ میڈیا کو کچھ خبریں سچی اور معلومات ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات خبریں سنسنی خیز اور ایک طرفہ بھی ہوتے ہیں ہر چینل یا اخبار کی اپنی پالیسی ہوتی ہے اس لیے ناظرین کو خود تحققات کرنی چاہیے میں دی ہندو انڈین ایکسپریس جیسے اخبارات اور آئی این ڈی ٹی وی اے بی پی نیوز اور آج تک جیسے نیوز چینل سے واقف ہوں